جی و علیکم السّلام کون بول رہے ہیں جی جی میں پرنسپل بول رہا ہوں جی بتائیں میں کیا آپ کے مدد کر سکتا ہوں اچھا اچھا جی جی سر بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتا ہے آپ کا بچہ اچھا سکس کلاس میں پڑھتا ہے جی بتائیے میں کیا سہایتا کر سکھ مدد کر سکتا ہوں آپ کی اچھا بچے کے لیے آپ کو چار دِن کے لیے چھٹّی چاہیے جی آپ سر دیکھیں کیونکہ بچے کے ابھی اگزام چل رہے ہیں اور اسکول میں مڈ ڈے اگزام اسٹارٹ ہونا ہے تو آپ کے بچے کے بھی اگزام ہوں گے تو آپ بعد میں جا سکتے ہیں کیونکہ بچے کی پریزینٹ بھی شاید کم ہے مجھے پتہ لگا تھا کلاس ٹیچر سے تو آپ بعد میں جا سکتے ہیں جی جی بتائیں اچھا ابھی جانا ضروری ہے دیکھیں سر آپ کا جانے سے ضروری آپ کے بچے کا فیوچر ہے کیونکہ آپ بعد میں بھی جا سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں شاید آپ اپنی ڈیٹ بڑھوا لیں یا پھر بعد میں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ بچے کا اگزام لوس ہوگا تو بچہ آپ کا پیچھے ہو جائے گا کلاس میں بھی پیچھے ہو جائے گا تو آپ کو کوشش کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بڑھوا لیں ڈیٹ وغیرہ اچھا آپ کو جانا ضروری ہے جی جی اچھا تو آپ بچے کی کلاس ٹیچر کا نام بتائیں ایک بار میں پتّہ کرواتا ہوں اچھا خالد حسین ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں اور میں نوٹ کر لیتا ہوں تو بچے کا نام اور کلاس ٹیچر کا نام نوٹ کر لیتا ہوں میں اُن کو بتا دوں گا کہ آپ کا بچہ اتنے چار دِن نہیں آ پائے گا اِس کے لیے آپ کلاس ٹیچر جو ہے بچے کے آگے بڑھا دیں گے یا ایکسٹینڈ کر دیں گے یا پھر جو بھی پروسیس ہوگا آگے کا وہ دیکھ لیں گے تو میں کروا دیتا ہوں جی جی آپ آ جائیں تو کافی بہتر رہے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ فون پر اگر بات کرنا تھوڑا کیژول نہیں ہوتا تو آفس آ جائیں اور اسکول آ جائیں اور مجھ سے پرسنلی مل کر بات کر لیں بچوں کو لے آپ آئیں ساتھ میں آپ کا بچے کا کروا دیتا ہوں چھٹّی دلوا دیتا ہوں اور کلاس ٹیچر سے بچوں کے بات کر کے جیسے بھی پروسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جی جی آپ ایپلیکیشن دے دیں مجھے میں آپ کے بچوں کا اپروو کر دوں گا اور جیسے بھی پروسیز ہوتا ہے لیکن آپ کوشش کریں بچوں کو لے جانے کے لیے پہلے ہی بتا دیا کریں اگزام کے بعد جائیں وہ جو بھی ہوتا ہے نا جی جی بھائی جان کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہو جاتا ہے چلیے آپ آ جائیں کل میں کروا دیتا ہوں آپ کا ٹھیک ہے اور کوئی سہایتا کر سکتا ہوں میں آپ کی مدد ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بھائی